हेलो मैं बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ मुझे रेंट पे रूम चाहिए था हाँ जी ये मैं मील में काम करती हूँ तो जैसे वहाँ से पास पड़े वो वहाँ पे देख रही थी मैं रूम हम सर हस्बैंड वाइफ है

पूरा पोर्शन मिल जाता तो और सही रहता

जी

नहीं सर कीचेन कीचेन वाला और बालकनी वाला चाहिए था

और मैं ये पूछ रही थी कि लाइट का बिल मुझे अलग से देना पड़ेगा या उसी में रहेगा

रूम का चारजिस क्या लगेंगे सर

छः हजार में और लाइट वो पानी की व्यवस्था वहाँ पे सब कुछ है अच्छा

पूछ रही थी वहाँ पे पार्क वगैरह कि व्यवस्था है क्या आसपास वहाँ पे और मैं ये बोल रही थी कि वहाँ पे पानी तो मीठा आता है ना अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा आरो लगवाना पड़ेगा वहाँ पे मीठा पानी होती तो वहाँ पे सही रहता मीठा पानी हाँ मीठा पानी हमारे यहाँ पे ज़्यादा सब लोग पीते हैं ना मेरे हसबैंड को मीठा पानी पसंद है और जी आप एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा क्या एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा एक साल के लिए मुझे एक साल से ऊपर ही चाहिए नहीं नहीं जी जी कॉटन मिल है ना वहाँ पे

ठीक है सर मैं आके देख के बताती हूँ आपको ओके सर ओके